असांजे अनुसार अॼु कल्ह जी जेकी टेक्नोलोकी आहे उन माण्हुनि खे बिल्कुलु मटे छॾियो आहे पहिरीं माण्हू हिक ॿिए जे थ्रू पहिरीं माण्हू कॉलोनी में हिक ॿिए वटि वहींदा हुआ पंहिंजी परेशानियूं ॻाल्हियूं अॼु कल्ह हर कोई टेक्नोलॉजी जे एक्जाम ते मोबाइल अची वियो आहे त माण्हू अॼु कल्ह हर कोई केरु घर मां ई नथो निकिरणु पसंदि करे हिक ॿिए खां ॻाल्हाइणु बंदि थी वियो आहे हिक ॿिए सां गॾु घुमणु बंदि थी वियो हिन टेक्नोलोजी सॼो कमु बिगाड़े छॾियो आहे इन करे ॾाढो बिगाड़ थी वियो आहे फ़ाइलूं गुमणु मींस माण्हू फ़ाइल पुनः प्रयोजन टेम्पलेट गतिशील खोज विकल्प